गराय दाब्रायनायनि थाखायथ' आं बेफोरनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिन्थियाखौनो बुंजायो दा गराय दाब्रायनायखौ नायनानै नुयोब्ला जेनेबा नुयोब्ला बिनि देहा नायोब्ला देहाखौ गोख्रों एबा गाहाम देहा नांगौ होननानै आं सानो किन्तु आं बेनि सोमोन्दै जेबो मोन्थिया थेवब्लाबो आं सानो बे दाब्रायनाय फोरखौ नायोब्ला बिथां मोननि देहाया गोख्रों आरो थि थानांगौ होननानै आं सानो आरो बे दाब्रायनायाव दाब्रायनायनि थाखाय मोजां व्याम खालाम नांगौ होननानैबो आं सानो मानो होनोबा मोजां व्याम खालामाब्ला बे गराय दाब्रायनायनि थाखाय थिग नङा होननानै आं सानो